تعلیم یافتہ ہونا زندگی میں مختلف زاویوں سے انسان کی مدد کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنے حقوق کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں اور آواز اٹھا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں اچھی نوکری کر سکتے ہیں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں سماج اور سوسائٹی میں سدھار لا سکتے ہیں ایک اچھا تعلیم یافتہ شخص ہر لحاظ سے سماج کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے لیکن وہیں دوسری جانب ایک جاہل اور ناخواندہ شخص مذکورہ تمام چیزوں سے محروم رہتا ہے اور سماج کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے اور نہ کسی اچھے ادارے میں کام کر سکتا ہے اور نہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے کیونکہ وہ حقوق کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ دیگر بہت سی چیزوں سے محروم رہتا ہے